हैलो कुत्थें ऐ तूं हल्ले तक आई नी जल्दी आ तुगी पता एह् स्हाड़े घर बिच्च केह् केह् तौर तरीके ऐ हां जल्दी आ तेरे पापा बी आई गे इत्थें घर ओह् पुच्छै दे तेरे आस्तै तेरे लाई इक पुच्छै दे ओह् कुत्थें ऐ ओह् कुत्थें नेईं ऐ मैं आखेआ ओह् गेदी खेलने गेदी ते ओह् हां ते मैं बी आखा दी ना जल्दी आ ओह् तेरे पापा निक्खरै दे हां ते तुगी पता ऐ स्हाड़े घर बिच्च जल्दी आई जंदे कुड़ियां इन्नी देर बाह्र नेईं खेलदी नेईं खेलदी हा चल थोह्ड़ी तौली आ तौली तुगी पता ते ऐ अज्जकल दा म्हौल केह् एह् कुड़ियां आस्तै मैं केह् करां तेरे पापा ही पुच्छै दे तेरे ताईं तेरे आस्तै ते मैं केह् करां केह् दस्सां ओन्नू ओह् पुच्छै दे कुत्थै ऐ ओह् हाले तक आई नी तू इयां भेजी उसी पैह्ले पुच्छना चाहिदा हां तौली आयां तौली एह् इयां आई गे घर आई गे ओह् नी आखेआ हा भई के ऐ तुसी केह् नेईं ऐ तुगी पता ते ऐ तेरे पापा दा हां पर फिर फिर बी तुगी पता ते ऐ तेरे दादू दादी दा तेरे पापे दा परेशानी होंदी पुत्तर परेशानी होंदी ऐ बाह्र जाइयै तुगी पता नी ऐ केह् केह् होंदा अज्जकल दा म्हौल दिक्ख हां पैह्लें तूं दिक्ख हां तू कुड़ी ऐ साढ़ी अग्गें जाइयै केश होई जाह्ग तां फिर कुत्थें पुज्जी हां ते कोई नी कल खेलआं हून घरै आई जा बा बाद च बैल्ले खेलआं जियां पापा चली जानगे फिर चली जायां चल कोई नी तूं खेल तां फिर खेल तूं हां ओह् ते ऐ चल कोई नी हून खेली लै तूं थोह्ड़ी देर खेली लै ते आई जायां तरकालां होने कोल पैह्लें आई जायां चल खरी खरी सनाई देङ मैं खेल तूं चल ठीक खरी खेल ले खेल ले